अहाँके होटलमे अहाँके अथीमे अहाँके होटलमे से सुनै छी बढ़िआँ बढ़िआँ खाना बन् मिल रहलै हन तब ओ हमरा से लियैके रहए हम बनैतियै रहए हमरो बढ़िआँ बढ़िआँ सामान मिल रहलै हन सभ बढ़िआँ बढ़िआँ सामान मिल रहलै हन तऽ हमहूँ लैतियै रहए तऽ हमहूँ बनैतियै रहए हमहूँ बनै माँस मछरी हमहूँ बनैतियै रहए हमहूँ सबजी ओबजी भेज दैतियै रहए तऽ हमहूँ भेज दैतियै रहए तऽ हमहूँ बनैतियै रहए आलू पनीर भेज दैतियै रहए की कहै छै जे जे हरा सबजी आ बैगन परवल करैला तऽ हमहूँ बनैतियै रहए हमरो बनबै लेल आबै रहए हमहूँ बनैतियै रहए